भारत में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं जिसमें की कई तरह के खेल हैं जैसे कि क्रिकेट हॉकी फुटबॉल बैडमिंटन टेनिस कुश्ती खो खो इत्यादि खेलों को वैसे दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम्स वे होते हैं जिन्हें कि खुले मैदान में खेला जाता है इंडोर गेम्स वे होते हैं जिन्हें कि बंद कमरे में भी बैठ कर जिसका आनंद लिया जा सकता है आउटडोर खेल में क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेनिस बैडमिंटन इत्यादि प्रसिद्ध हैं जब की इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस शतरंज कैरम जिस खेल बेहद ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इसके साथ साथ आजकल ऑनलाइन खेल का भी चलन बहुत अधिक हो चुका है लेकिन अगर सबसे लोकप्रिय खेल की बात करें तो भारत में वे क्रिकेट हॉकी कबड्डी खो खो इत्यादि हैं क्रिकेट भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय खेल है जिसे की भारत का हर बच्चा बच्चा खेलता है इसमें कई प्रसिद्ध एथलीट हुए जिसमें की सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर कपिल देव महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली रोहित शर्मा इत्यादि जिन्होंने इस खेल में पारंगत हासिल की और भारत का नाम बहुत अधिक लोकप्रिय किया साथ ही साथ अन्य खेल में भी कई प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं जैसे कि फुटबॉल की क्षेत्र में सुनील क्षेत्री कबड्डी के क्षेत्र में राकेश कुमार अनूप कुमार अजय ठाकुर प्रदीप नेरवाल इत्यादि एथलेटिक्स के खेल में मिल्खा सिंह नीरज चोपड़ा जिन्होंने की अभी दो हज़ार बीस के टोक्यो ओलम्पिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया इसी के साथ इंडोर गेम्स में भी कई प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं जैसे टेबल टेनिस में शरध कमल बैडमिंटन में सायना नेहवाल और केदम्बी श्रीकांत इत्यादि